औ हेलौ बाजै हटेल औ आंनो जाग्रा अर्दार नांगौ माने नारजिजों अनलाजों मोनगोन नामा औ औ दङबा एड्रेस खौ लादो दे आंना नै दतमा औ बे पुलिस थानानि खाथियावनो ओमफ्राय बिसिबां दामा आं नोंसोरनाव जाहैबाय थाखायोना दिसकाउन्ट खालामजागौमोन ना इसे औ औ दे आधा घन्टानि गेजेराव सफैनाय खालामबानो जाबाय दे दे